हा जी तव्हां वटि आइसक्रीम आहिनि छा हेलो अथस हा हा हा हा असांजी शॉप आहे

अच्छा हा मिली वेंदव तव्हांखे मिली वेंदा हा अच्छा अच्छा फ़ेमिली पैक पइजी वेंदो तव्हांखे अढाई सै में बि आहे त मतिलब टी सै में बि आहे जहिड़ी जहिड़ी क्वालिटी में तव्हांखे खपे थो जहिड़ो फ़्लेवर खपे हा हा

अच्छा अच्छा अच्छा हा हा

हा हा हो त घटि थी वेंदो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा न न फ़्रेश ई मिलदव तव्हांखे फ़्रेश मिलदव थोरा अच्छा अच्छा न न न न तव्हांखे हिकदमि निश्चिंत रहो फ़्रेश मिलदव बिल्कुलु हा हा हा

हा हा पोइ जे हा प पूरो पइजी वेंदो तव्हांखे जेतिरो डिस्काउंट थी सघंदो ओतिरो तव्हांखे ॾेई सघूं था तव्हांखे अच्छा हा हूं हा हा मुश्किलु ईंदियूं हा हा हा न न तव्हांखे मोकिले ॾींदासीं हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा न न अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे तव्हांखे बिल्कुलु फ़्रेश मिलंदी बिल्कुलु अच्छा न तव्हांखे बिल्कुलु उन्हीअ ॾींहं जी मिलंदी न न उन ॾींहं वारी मिलंदी तव्हांखे बिल्कुलु अच्छा न न अहिड़ी कोई शिकायतु न मिलंदव तव्हांखे अच्छा अहिड़े कोई शिकायतु न मिलंदव कोई बि शिकायतु न हा हा हा हा हा हो त आहे हा न न न अहिड़ी अहिड़ी के कोई बि ॻाल्हि अहिड़ी न थींदी सभु फ़्रेश मिलंदव बिल्कुलु शॉप असांजी अलीगंज में ई पुरनिया ते आहे हा हा हा मोकिले ॾींदासी हा हा ठीकु आहे न न तव्हांखे होम डिलीवरी थी वेंदव हा हा हा बिल्कुलु उहेई महालक्ष्मी जे पासे में ई आहे पासे में ई आहे हा हा फ़्रेश मिलंदव बिल्कुलु हा बिल्कुलु फ़्रेश हिकदमि

न न शिकंजी जी कोन्हे ख़ाली आइसक्रीम जी आहे हा ठीकु आहे हा हा न हा आइसक्रीम जो ई आहे आइसक्रीम पार्लर ई आहे हा कुल्फ़ी फ़लूदो बि आहे हो बि आहे हा हा अच्छा अच्छा हा हा हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे ॿुधाइजो तव्हां हा हा हा ॾई हा ॾींदासी तव्हांखे अच्छा अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हा हा डिस्काउंट त हले थो हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे हा ओतिरो डिस्काउंट तव्हांखे मिलंदो हा वीहे खां व वधीक ई ॾी ॾई छॾींदासीं तव्हांखे अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके